म्हाका न्ही भगवत गीता आवडपाक वाचपाक खूब आवडटा कितें आसा ती न्ही कृष्णान न्ही सगळीं हें राम महाभारत हाका सांगला अर्जुना आनी तितून जायते हे आसात तितूंतले तें भगवत गीताचे एक एक अध्याय वाचलो न्ही काय मनाक बरी शांती येता आनी तेचेर पिक्चर सुद्दां काडलें न्ही म्हाका खूब आवडटलें कित्याक जाणां तें आसत भगवत गीता अशें किदें एकदा वाचून तुजें मन शांत जायना परत वाचीन सारकें दिसता अर्जुनाक सगळें कृष्णान हें करून सगळें सांगलां भितान